नमस्ते भैया हमको स्वीट चाहिए था पाँच सौ लोगों का क्योंकि हमारे घर एक फंक्सन है पाँच सौ लोग इन्वाइट किया हूँ उनके लिए ताज़ा हमें मिठाइयाँ चाहिए

आपके पास क्या क्या उपलब्ध है स्वीट में मंथली कितने रुपये किलो है अच्छा और ये काजू के बर्फी कितने की पड़ेगी अच्छा पाँच सौ के लोगों का प्रोग्राम है तो कितना लग जाएगा शादी के उससे मतलब कि वो नहीं अच्छा अगर मैं उसके साथ अगर कालाजाम भी अगर कर दूँ तो फिर जी तो समोसा आपके यहाँ कै रुपये पीस है समोसा आपके यहाँ कै रुपये पीस है छः रुपिए फिर तो हमको अच्छा अच्छा तो उसमें अच्छी क्वालटी का आप प्रोडक्ट यूज करते हैं न ये थोड़ी न कि मतलब कि चोरी डाल दें दाल में का क्योंकि भैया मार्केट में बहुत बहोत खराब मिठाइयाँ सब बेच रहें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए पाँच सौ लोगों के लिए

अच्छा अच्छा

हाँ हमें ताजा बर्फी चाहिए और समोसा चाहिए पाँच पाँच सौ लोगों को लेना है तो छः सौ पीस बर्फी यानि छः सौ पीस बर्फी यानि कितने किलो चढ़ेगी छः सौ पीस बर्फी हम अगर लेंगे तो कितने किलो तक वो चढ़ जाएगी कितने किलो हो जाएगी अच्छा छः सात किलो ठीक है ठीक भैया नमस्ते